میری زندگی میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی سمجھ داری اور تعلق کو بہتر بنانے کے لیے میرا کتاب پڑھنا اس طرح سے فائدہ مند اور مفید ہوتا ہے کہ میں اس کے ذریعے جہاں کہیں بھی گھبرا جاتا ہوں اور دوسرے کے تعلقات میرے ساتھ درست نہ ہونے کی وجہ سے میں اگر کہیں پر اس رویے کو الٹا اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اس کتاب سے وہ مضامین حاصل اور زندگی میں لاتے ہوئے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے ساتھ درست معاملے نہیں بھی کرتے تو بھی ہم اس کے ساتھ ہمدردی سمجھ داری اور تعلق کو بہتر بنانے کے لیے ہم ان کتابوں کا سہارا لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم اس کے ساتھ ہمدردی اور سمجھ داری کا معاملہ کریں اس طرح سے ہمیں یہ کتابیں فائدہ پہنچاتی ہیں اور میں اپنی زندگی میں اس طرح سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں کتابوں سے تو دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور سمجھ داری اور تعلق کو فروغ دینے کا معاملہ میرا کتابوں سے اس طرح سے جڑا رہتا ہے کہ میں اسے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں اور بناتا ہوں کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور سمجھ داری کرتا رہتا ہوں اور کتابوں سے اس طرح سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں